गेलेमु गेलेनाया गामियारि सुबुंफोरनो माबोरै मुलाम्फा होयो थारैनो गेम गेलेनायफोरा जोंनि गामायारि बा सुबुंफोरनि थाखाय जोबोर मुलाम्फा होयो जेरै जों मोजां स्पर्थस गेलेनानै फर इगजामपोल लाइ फुटबल क्रिकेट बेफोरबायदि गेलेनायानो जों जोंनि हादर गावनि जायगा स्तेट बेफोरखौ जों बुहुमाव देखायसारनो हायो आरो बेजों लोगोसे गाव गावनि जिउखौ साबसिननिफ्राय साबसिन दैथायलांनो हायो गेलेनानै जोंनि देहाफ्राबो गोख्रों जायो नांगौ रोखोमनि दुरबल जाया देहाफ्रा लोमजानो नागिरा आरो जों बिफोर खेलाखौ गेलेनानै गुबुन गुबुन जायगाफोरनो देखायनो हायो जोंनि हादर एबा स्तेटफ्राव जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा गेलेनानै जौगादों बेफोरखौ नुनानै जेन गुबुन खानथ्रिफ्राबो एबा गुबुन जायगानि मानसिफ्रा सोलोंनो हायो थारैनो स्पर्थस खेलाफोर गेलेनायाव गावनिजे गावनि मुलाम्फाजों लोगोसे हादर रायजो राजाफोरनि थाखायबो गोबां मुलाम्फा जायो बेफोरखौ जेन बिसोरबो मिथिहोयो गेलेनायजों लोगोसे जों जोंनि समाव मान गोसोनि बांद्राय साननाय माबा माबि फिउसार उननि थाखाय साननाय बिफोरखौ जों सम लानानै गेलेयोब्ला बिफोरखौ जों बावगारो आरो बावगारनानै जों साबसिन जिउ खुंनो हायो थाबोनाय समफोरनिफ्राय